अपन बिहारमे हमनीके जातिके पहिले पढ़ाइ लिखाइ नऽ होबेल छै जो अति पिछड़ा जाति होवेल छियै ओक ओकरा के घरसँ निकलैके नहि देबै छिऐ नहि पढ़ाइ लिखाइ होइ छै नहि इसकुल इसकुल कॉलेज नहि बनल छिऐ नहि ट्यूशन बनल छिऐ कन्भेन्ट बनल छिऐ अखन तऽ बहुत बदलाओ आबि गेल छै ई तऽ भीम राव अम्बेदकर कऽ अम्बेद अम्बेदकर जीके तो कृपा छै ओकर वजहसँ अखनि हम हर बहू बेटी घर से निकलै छिऐ पढ़ै छिऐ पहिले इसकुल जाइत छिऐ इसकुल पहिले तऽ स्कूलोमे शौचालय नहि छिऐ नहि घरमे शौचालय छिऐ अखन तऽ हर जगह शौचालय बनल गेल छिऐ ई तऽ मोदी सरकार जी बनेले छिऐ मोदी सरकार शौचालय बनलकै छै इसकुल बहुत सुविधा कर देल छै पढ़ाइ लिखाइके पढ़ाइ लिखाइ बहुत तऽ महत्वपूर्ण भेल छिऐ अभी हर घरके बेटी पढ़ल छिऐ बेटा बेटी सभ पढ़ल छिऐ हर घरके आदमी किछु ने किछु कऽ रहल छिऐ पढ़ै कऽ लिखै किछु बनल छिऐ डॉक्टर डी ए बनल छिऐ कलक्टर बनल छिऐ डी एम बनल छिऐ इन्जीनियर बनल छिऐ वी डी ओ बनै छिऐ कलक्टर बनै छिऐ एस डी एम बनल छिऐ ढेर किछु बिकास मित्र बनल छिऐ बिहार पुलिस बनल छिऐ अभी हर घरके आदमी पढ़ाइ लिखाइ करैत छिऐ पढ़ाइ लिखाइ तऽ हम हमरा सभीके महत्वपूर्ण भए गेल छै पहिले तऽ इसकुल कॉलेज नहि रहल छिऐ अब तऽ सभ किछु बन गेलल छै इसकुल कॉलेज सभ बन गेलल छिऐ आब पढ़ै लिखै कऽ बहुत सुविधा भए छिऐ होस्टल बनि गेल छिऐ मेसके भी सुविधा बनल गेल छै आब इसकुल कॉलेजमे बहुत अच्छासँ साफ सफाइ राखैत छिऐ पहिले तऽ बाथरूम नहि छलिऐ नहि साफ सफाइ करल छिऐ नहि इसकुल कॉलेज छिऐ पहिले तऽ घरसँ पहिले बुर्ज बुजुर्ग आदमीसँ नहि पहिलेके जमानेमे तो घरसँ निकलैक नहि देलल छै बेटी बहूके जो अनपढ़ बनिके रहल गेल छै अभीके जमानेमे तो इतना आसान बनि गेलल छै सभ पढ़ै छिऐ लिखै छिऐ आ अच्छासँ इसकुल जाइत छिऐ होस्टलमे रहैत छिऐ माँ बापके नाम रोशन करल छिऐ अभीके जमाना तऽ आसान भेल गेलल छिऐ लेकिन ओहि बुक्स कम्पीटिशन करए लए फेर छिऐ लेकिन पढ़ै आब पढ़ैके तऽ सुविधा छिऐ लेकिन सरकार जल्दी जल्दी नौकरी नहि दिलाबै छिऐ सभके जो पढ़ि लिखि घास काटै छिऐ बिहारमे लोग अपन संस्कृति धरोहर संरक्षण कोना करैत अछि छय नवीनतम तकनीकसँ शिक्षा सङ्लगता बढ़ा अपन बिहारमे पढ़ाइ लिखाइ बहुत ही उचित भए गेल छै सभ तऽ भीम राव अम्बेदकर जी करके कृपा छै ओकर वजहसँ पढ़ल छै हमरा अम्बेदकर जी सम्विधान लिखलकै छै ओकर वजहसँ अभी अति पिछड़ा जाति मे अति पिछड़ा जाति जाति अनुसूचित जनजाति एहिसनके बेटी पहिले नऽ मन्दिर घुसल जाइत छै पढ़ैत छिऐ अखनी तऽ सभ पढ़ि लए छिऐ पहिलेके जमानेमे नऽ निकलए लऽ दए छिऐ घरसँ नहि पढ़ै लए दए छिऐ ने कतहुँ जाइ लऽ दए छिऐ बजार वजार कतहुँ नहि जाइत छियै अखनि तऽ अपना मन मर्जीसँ जाइत छिऐ अभी सभ किछुके सुविधा भए गेलल छै अखनी तऽ पढ़ै लए पाबै छिऐ तऽ अखनी तऽ अभी बेटियेके जताइ छै सरकारो मऽ भी ना नारा लागलके छै कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आओर दहेज भी बन्द करबेलकै छै दहेज भी धीरे धीरे बन्द हो जेतए जब पढ़ाइ लिखाइ जब सभ किछु करऽ तऽ अभी बेटी कऽ डिमाण्ड जादा बढ़ेलकै छै सरकार